जोंनि बाक्सा जिल्लानि फाहामथायारि सावस्रि बिफाना जोङो बे ओनसोलनि बेथबारि नर्थ कामरुप ओनसोलनिनालाय जोङो उम बेथबारि स्कुल बेथबारि फाहामथायाव जों थाङो बे जोंनि गामिनिफ्राय एक किल'मिटर एबा दुइ किल'मिटार बेफोरबायदि जोङो दा बेयाव माब्लाबा लोमजाबायब्ला सायखेलजोंबो थाङो माब्लाबा बेटारि गारिबो लानानै थाङो भारा लानानै थाङो बेवहाय जोङो फार्स्टआवनो फाहामथायनि थाखाय रिसिप्ट लाग्रोयो रिसिप्ट लानानै जोङो सरजन सारजों नायनानै बेयावनो जों सारजन सारफोरानो नार्स मेदामफोरानो ओ फाहामथायखौ नायो सावस्रि बिफानगिरिफोरा जेनोबा लोमजानाय साजानायफोरखौ नायनानै सिखिसा लानानै सिखिसा लानायनि गेजेरजों मुलिफोर हरो बिजि सुनांगौब्ला बिजि सुहैयो जों बेबायदिनो थाङो बे जों आरो माब्लाबा सिमला सिमला सावस्रि बिफानावबो जों थाङो सावस्रि बिफानावबो जोङो बिदिनो थांनायाव जोंहा इसे सारि माइलसो जायोनालाय बेयावबो जोङो सायखेल रोंनाया सायखेलजों थाङो गारि गोनांफोरा गारि मथर लानानै थाङो बेटारि भारा लानानै थाङो बिनिखायनो जोङो भारा लानानै थांनानै नाहैयो सिखिसा खालामो मुलिफोर हरो सिं सानायबा खर' सानायबा लोमजानाय बेफोरखौ नायनानै सारमोनहा मेदाम मोनहा नार्स मेदाम मोनहा जोंनो बेमारखौ लायै लायै नायै नायै मुलि हरो बिजि सुनांगौब्ला बिजि सुना हरो जेनेबा जोंबो मावनाय मानसिनालाय एसे एनै सम सम नार्स सारमोनखौबो मेदाममोनखौबो जोंनो नांथारगौ बिसोर गैयाब्ला जों जिउ राहा खालामनो हाया जोंहा खामानि मावनानै जानायनालाय माब्लाबा सिं सागोन माब्लाबा आथिं सागोन माब्लाबा खर' सागोन बिनिखायनो जोङो सावस्रि बिफानसिम थांनांगौ जायो गावनि लोमजानाय गावनि दुखु दाहा गावहा माबायदि रोखोमनि लोमजादों बेफोरखौ जोङो सावस्रि बिफानसिम थांनानै फोरमायनानै लाहैयो जों आरो बेराद गायनाय फुनाय मावनानै जानाय मानसिया एसेब्लाबो सिं सायो खर' सायो लोमजायो बेनि थाखायनो जोङो थाङो बेवहायनो थांनानै जोङो मुलिफोर लाबोयो पिलफोर लाबोयो सारजन सारमोनहाबो जोंना मेदामफोराबो जोंनो मोनब्लाथाय गावसोरनि माबायाव गावसोरनि सावस्रि बिफानाव मुलि फैब्लायथाय बेफोरखौनो हरो जों जाफैयो बेफोरखौनो देहाया उनाव मोजां जाब्लाथाय जों मोजां मोनो बेखौ जानानै मोजां मोनो जों आरो मावनानै जाग्रा देहा लोमजादों खर' सादों होमब्लाबो गवा बेखायनो जोङो लोमजाब्लानो लोमजाब्लानो एसे जाहांब्लानो जोङो मिडिकेलसिम थाङो जों दा सावस्रि बिफाना बाक्सा जिल्लानि सावस्रि बिफाना मोजाङानो नांगौ बायदियै मुलि मोनो नांगौ बायदियै ओ सार मेदाम मोनखौ नार्सफोरखौ लोगो मोनो जोङो जों थांनानै बेहायनो लोमजानाय साजानाय नायजाहैयो गथ' गथाय लोमजाब्लाबो बेयावनो जों लाङो गथ'फोराबो माब्लाबा गगा मोनो माब्लाबा खर' सायो माब्लाबा आरो आथिं आखाइ सायो बिनिखायनो जोङो गथ'फोरखौ लानानैबो थाङो गथ'फोराथ' नै दा थान्दा बोथोराव लोमजायो गगा मोनो फुं फुङावनो जानानै फरायसालियाव थांहोनायनि बाथ्रानालाय थान्दा हाबनानै लोमजाबानो जोङो एसे माबा मोनसे जाब्लानो जोङो लाङो जोंनि सावस्रि बिफानसिम जों लाङो बेयावबो मुलि हरो गथ'फोरनोबो आरो माबा मेथाय जानाय बांद्राय ख्रिमिफोर जायो ख्रिमिफोर जाब्लाबो जोङो गथ'फोरनि थाखायबो जोङो बे सावस्रि बिफानावनो लाङो

मानसि गिदिरफ्राबो सम सम जायो मानसि गिदिरफोरनोबो जोङो लायो ख्रिमिनि मुलि एफोरावनो गेस्ट्रिक जायो माब्लाबा इफोरनि थाखायबो जों लायो सावस्रि बिफानावनो जोङो इदिनो दा सावस्रि बिफानखौ लानानैनो सावस्रि बिफानाव थांनानै एसे एनै लोमजानाय साजानायखौबो नायहैनानै इदिनो दा गरमाव नांनानै जायो आरो आथिं आखाइ गैयाब्ला जोंहा जेबो गैया जेबो गथ' गथायखौ फेदेरनायनि थाखाय जोंहाबो एसे एनै जानायखौबो जोङो नायहैजानांगौ जिबनाव जोंबो गथ'फोरखौ फेदेरलांनायनि बाथ्रा थायो इनिखायनो जों एसे माबा मोनसे लोमजाब्लानो साजाब्लानो सावस्रि बिफानाव थांनानै जों जोंनि देहाखौ राफोद खालामनानै लायो आरो जोंनि देहाया राफोद जाब्लासो जों इयुनाव देरलांगोन गथ'फोरनि फारसे साननानैनो जों बिदिनो इसेब्लाबो सावस्रि बिफानाव नायनानै जोङो मुलि मुला बिजिफोर सुनानै देहाखौ गोख्रों खालामनानै लायो आरो